मधुबनीके उल्लेखनीय जे स्थल यऽ ओ यऽ बिदेश्वर स्थान जे मधुबनी जिलाके झंझारपुरमे पड़ैए ई मन्दिर बहुत नीक मन्दिर यऽ अइमे भोलेबाबा के मतलब अस्थान छैन्ह अइमे लोक आबैए भोलेबाबाके पूजा करैए और लोग इहो कहै छै जे मतलब ओतऽ जेला से जे मनोकामना मंगै छै ओ पूर्ण भऽ जाइ छै तऽ लोक एतऽ दूर दूर से लोक आबैए मतलब दूध घी मौध सब लऽ कऽ अबैए आओर महादेवके चढ़बैए जे मतलब जे मनोकामना करै छै से पूरा भऽ जाइ छै आ ओना जे जेना कि फूलो बेलपत्र नहि अनलथि ओ मन्दिर एहन छै जे ओतऽ पूज पूज पूजगरी सब जे रहै छै ओ बेलपत्र आओर फूल सेहो बेचैत रहै छथि यदि अहाँ तमघैल नहि लऽ गेलहुॅं पूजा करै लए तऽ ओतऽ ओहो भेटैत रहै छै जाहि सऽ कि अहाँ तमघैल मागि कऽ ओना पाइ ओना तऽ नहि दै छै लेकिन पैसा लगाके ओना कोनो तीर्थ स्थल पर जाइ तऽ मङ्गनीके चीज तऽ नहि यूज करी तऽ ओ पाइ लगाके कनि तहन अहाँके बेलपत्र फूल सबटा देतैथि अहाँ पूजा कऽ सकैत छी गंगाजलो यदि सेहो भेटै छै एहि मन्दिरमे एहन ई अतेक नीक मन्दिर छै ओहिमे गंगाजल अहाँ यदि लऽके नहि गेल रहब तऽ ओतोऽ गंगाजलो देतैथि ओकरबाद से अपने यदि पूजा पाठ कऽ लेब तऽ ओतुका प्रसिद्ध भोजन छै चूड़ा दही चिन्नी आओर जलेबी तऽ उहो अपन खाके आबि सकैत छी दे ओना यदि लोक ई लोक मानै छै जे तीर्थ अस्थलमे किछ खा खाएके एबाके चाही बिदेशरमे लोक चूड़ा दही चिन्नी जलेबी सब खाके अबैत अइछ और जे मनोकामना मंगैत अइछ ओ पूर्ण होइ छै